हँ अहाँ एन जी ओ सँ बोलि रहल छियै कि सर हम एक गाँवके निवासी छी आओर हमरा गाँवमे बहुत सारा प्रॉब्लम छै गवर्नमेन्टके तरफसे जे देल गेल छै ओहि पर कोनो व्यवस्था नहि छै जेना सड़क बनि ते गेलय लेकिन कोनो अभियो तक मिट्टी एनाहिते छै चलयके मोन नहि करैत छै ओहि पर नल जल बला योजना नल छै लेकिन ओहिमे पानि नहि छै तेनाहिते बहुत सारा छै ओहि पर ध्यान नहि देय छै केओ कनि देखिऔ अहाँ

ओ ओ ओ बोलयकऽ सही नहि नऽ छै कि आबऽ ओतऽ अहीं देखबय की के पैसा खा रहल छै के की कऽ रहल छै ओतऽ हमर काम नहि नऽ हमर काम तऽ कम कम्प्लेन करना ही छै न तऽ कोशिश ई ई बात केने सही नहि भेल कोशिशबला कनि अहाँ आबिके देखिऔ की कि प्रॉब्लम छै आइ तक तऽ अहाँ एलियै नहि कहिऔ आइ तक एलियै है कहिऔ नहि एलियै हँ तऽ केना बुझबे अहाँ की कि प्रॉब्लम भऽ रहल छै गाँवबला सभके साथ कोय कोय तऽ आगू बढ़ते कोय नहि बढ़ि रहल छै आगू केना होतय एनामे काम चलते अभी नाला बनि गेलय लेकिन नालाके पानी पास होयके व्यवस्था नहि छै कुछ नहि छे मतलब गाँवबला पिछड़ाके पिछड़ा बना रहल छै कोनो ध्यान नहि दऽ रहल छै नहि गोर सरकारके तरफसे अरे ओ नहि छे सड़क तऽ बनि जाइत छै लेकिन ओ टीके नहि न छै ओकरा पर ध्यान नहि न दैत छै ओनाहिते गंदगी फैलल छै गन्द सभ चीज गाँवके मुखिआ नहि सुनैत छै सरपञ्च नहि सुनैत छै सभ अपना अपना पैसा खायकऽ ध्यान दैत छै जे बजय छै ओकरा चुप करवा देल जाइत छै तऽ सेसभ अहाँए तऽ देखि सकैत छियै न हँ तऽ नहि यहऽ सब कहयके छलह कि बहुत प्रॉब्लम भऽ रहल अछि अहाँ ध्यान दिऔ कनि हमर गाँव पर बहु बहुत बहुत धन्यवाद ठीक छै ध्यान देबय नहि आओर आओर कोन प्रॉब्लम नहि छै धन्यवाद धन्य